हँ हमर गाँवमे एकटा पुस्तकालय अछि श्री दुर्गा पुस्तकालय जे बड्ड पुरान अछि ओहिठाम से पत्र पत्रिका पुस्तक ईसभ चीज संग्रहित छै मुदा आब ओकर नीक से सन्चालन नहि भऽ रहलैया हम अपन जे हमर व्यक्तिगत पुस्तकालय अछि जाहिमे लगभग से हजार किताब हमरा लगमे संग्रहित अछि मैथिलीके किताब अछि जाहिमे व्याकरणके अछि भाषा विज्ञानके अछि उपन्यास अछि कथा अछि एकाँकी अछि नाटक अछि इतिहासके किताब सभ अछि बहुत सन्स्मरण अछि कविता संग्रह सभ अछि सभ साहित्यिक विधाके जे किताब सभ छै से हमरा लगमे अछि आ कोशिश हरदम रहैया जे ओहिमे हम ओकर सँख्या बढ़बैत रही जँ कतौ गेलहुँ तऽ ओहिमे केलहुँ हमर सपना ई अछि जे हम एकटा नीक पुस्तकालय बनाबी जाहिमे सतत पाठक लोकनि रहथि ओकरा पढ़थि ओकर सन्चालन नीक सऽ हुए ई हमर अभिलाषा अछि आ ताहि क्रममे ई छोट छिन प्रयास हम शुरू कयने छी अपना घरमे एखन से किताबक संग्रह सभ कऽ रहल छी किछु मैगजीनके संग्रह सेहो करै छी पत्र पत्रिका सेहो अबैया तहन तऽ आब ई कहल नहि जा सकैया जे हम एहिमे कत्ते सफल भऽ सकब